हाँ मुझे दस से दस लाख के पीछे पाँच नंबर याद हैं एक लाख एक हजार एक सौ एक दो लाख दो हजार दो सौ दो तीन लाख तीन हजार तीन सौ तीन चार लाख चार हजार चार सौ चार पाँच लाख पाँच हजार पाँच सौ पाँच